جی ہاں میں بہت پہلے دیکھا کرتا تھا ایک انڈین آئیڈل آیا کرتا تھا شو سونی پر تو اس میں ایک سنگر تھا ابھجیت ساونت جی ہاں میں نے اس کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھا کافی اچھا لگا مجھے وہی میری گلوکاری کا تھا